सरकार द्वारा ग्रामीण निवासीके लिअ परिवहनकी सुविधा देना देना ही चाहिए काहे कि आदमीके जल्दीसँ ऑटो नहि मिलै छै ग्रामीण इलाकामे आओर इस कारण कहीं अगर केकरो जाइके होइ छै तऽ ओकरा बहुत ही दुविधा होइ छै बहुत ही दिक्कत आय छै आउर अगर ऑटो टेम्पू बसके सुविधा दै देल जाइ तऽ ग्राम निवासी आरामसँ अपन काम पर समयसँ पहुँच पाइते कोई भी अगर स्टुडेन्ट इसकुल यऽ कॉलेज जाइ छै ओ आरामसँ पहुँच पाइते किसी भी काममे दु यह बाधा नहि ऐतै किसी प्रकारके दिक्कत नहि ऐतै इसलिए सरकारके एकरा पर ध्यान देना चाहिए आओर एकरासँ एकरा पर ध्यान देना चाहिए आओर टेम्पू ऑटोरिक्शा सबके सुविधा ग्रामीण इलाकामे करवाना चाहिए सरकारके एकरा पर विशेष ध्यान देना चाहिए आओर इस तरह यहाँ पर बस टेम्पू आओर कम सँ कम रिक्शा ऑटो के तऽ जरूर ही सुविधा करवा देना चाहिए